जी हांव कला करतां ती करपा खातीर म्हाका खूब आवाहनां म्हज्या फुड्यान आयिल्लीं आसा जी हांव कला करतां ती कला आसा लिप्पन आर्ट आनी त्या कला करता आसतना म्हाका खुबदा सामानाची कमी जाता जशें की रंग मागीर ती पेस्ट मेळटा कागद जें आमकां आसता तें ब्रश म्हाका खूब ह्या गोश्टींचोय कमतरता पडटा पूण हांव कांयच करपाक शकना कारण आतांची जी सगळी ह्यो गोश्टी आसा ती इतक्यो म्हारग जाल्लेल्यो आसा की हांव त्यो परत परत घेवपाक शकना म्हाका जी आसा तितुनूच काम करचें पडटा अशें हांव हें सगळें चिंतून काम करता आनी जशें की म्हाका म्हजें सामानाची कमतरता पडटा तशें म्हजें म्हाका वेळाची बी कमतरता पडटा कारण जी हांव ही कला करतां ताका खूब दीस लागता म्हणजे की ताका चडान चड चार दीस लागता कारण ती कला खूप नाजूक आसा ती कला करता आसतना तुवें खूब लक्ष दिवन करपाक जाय ते जेन्ना लक्ष दिता तेन्ना मातशें म्हाका जी म्हाका जी म्हाका सगळीं जाणां म्हगेलें सपोर्ट करता तें म्हाका खंय ना खंय कमी पडटा म्हाका केन्ना केन्ना अशें दिसता की म्हजें हांव जी कला करता ती ती त्या ती त्या पदार केन्ना पावचीच ना

आनी अशें दिसता की बारीक बारीक गोश्टी खूप जाणीव जाता जेन्ना चित्रकला करता तेन्ना बारीक बारीक जागो समज उरलो पेंट करपाचो जाल्यार तो खुब्ब दिसता असो मागीर म्हाका तो पेंट करचो पडटा तशी खूब बारीक बारीक गोश्टी रावता आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार जाग्याची कमतरता खूब येता कारण जी हांव लिप्पन कला करतां तो ती कला आमी एका कार्डबोर्डार करता जेन्ना ती कार्डबोर्डार करता तेन्ना तो कार्डबोर्ड खंय दवरपाचो खंय ताका सांबाळपाचें हें मातशी म्हाका खूब त्रास हें सहन करचें पडटा आनी खूब म्हाका ताण सुद्दां येता ही कला करता आसतना त्या ज्या ताच्या तें जावन सुद्दां म्हाका म्हगेलें अभ्यास करचो पडटा आनी सगळें करता म्हणसर सगळें सांबाळपाक कठीण जाता आनी मोटिवेशन म्हटल्यार हांवें बारीक बारीक शिकुनूच हांव फुडें गेल्लेलें आनी थोडे थोडे रंग करपाचे थोडे थोडे डिजायन करपाचे हे डिजायन म्हगेलें जातलें न्हय सारकें अशें चिंतून हांव हें करतां आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार जेन्ना हांव ही चित्रकला सोशल मिडिया प्लेटफॉर्मार घालता तेन्ना चड कांय लोकांचो हें मेळना सपोर्ट मेळना लोकांक त्या कलाचो महत्व कळूंक ना आसा गोंयान लिप्पन कलाचो महत्व आजून म्हणसर लोकांक खबर ना आनी म्हाका तोच म्हजो म्हजो तोच एक हें आसा ध्येय आसा की हांव तो तांगेलो महत्व हांव तो लोकांक जाणून दितलें पूण केन्ना केन्ना अशें दिसता लोकांचे चड म्हाका लायक्स मेळना अशें दिसता की हांव जें करतां तें खंय तरी रोंग आसा की ना अशें आर्टिस्टाच्या मनान येताच आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार खूब सामानाची कमतरता जाताच कारण वेळाक वेळा खूब सामान यूज जाता आनी रंग यूज जाता आरश्याचें काम यूज जाता आनी तें परत परत हाडपाचें मात्शी त्रास जाता